اردو زبان ایک ایسی پیاری زبان ہے جو زندگی کے ہر میدان اور ہر جگہ استعمال ہوتی ہے اسی طرح اردو زبان اتنی پیاری اور میٹھی زبان ہے کہ یہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے عوامی جگہوں سے لے کر گھروں کے اندر بھی اس کا خوب استعمال ہے لوگ اسی زبان میں بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں اور خوب مزے لے کر اردو میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے اسی لیے خوب اچھا لگتا ہے یہ زبان ہر جگہ جس طرح استعمال ہوتی ہے اسی طرح یہ زبان میڈیا میں بھی استعمال ہوتی ہے اب وہ میڈیا پرنٹ ہو یا پھر الیکٹرانک ہو ٹیلیویژن ہو یا پھر ریڈیو ہو ہر ایک جگہ یہ استعمال ہوتی ہے اس وقت مختلف ٹی وی چینلوں پر اردو میں خبر پیش کی جاتی ہے اردو زبان میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے اور اسی طرح اردو زبان میں ملک میں مختلف اخبار شائع ہوتے ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے جیسے سہارا انقلاب منصف وغیرہ اسی طرح جو زبان میڈیا میں استعمال ہوتی ہے وہ بہت عام فہم اور اور آسان استعمال ہوتی ہے جس سے عوام کے کانوں تک صحیح خبر کو پہنچانا آسان ہو